हम जानते हैं मुझे ऐसा लगता है कि जो गाँव में रहते हैं उनकी ज़िंदगी शायद शहर में रहने वालों से ज़्यादा अच्छी है क्योंकि गाँव में बहुत दूर दूर जो घर होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं वहाँ का जो एनवायरमेंट होता है वातावरण होता है बहुत ही अच्छा होता है वहाँ के लोग काफ़ी स्वस्थ महसूस करते हैं अपने आप को और वह उनके पास कोई ज़्यादा तनाव नहीं रहता उस टाइप का तनाव नहीं रहता है जिससे कि उन्हें हॉस्पिटल में जाना पड़े वह हॉस्पिटलाइज हो या फिर वह अपना हॉस्पिटल में अपने आप को ले जाकर के टाइम स्पेंड करें या फिर दवा खाएँ उनको दावा खाना भी पसंद नहीं है क्योंकि गाँव में एनवायरमेंट और जो वातावरण बहुत दूषित नहीं हैं जिसके कारण वह हर चीज़ में हर चीज़ को करने के लिए कोई भी काम हो वह मनोरंजन के साथ करते हैं मनोरंजन मनोरंजन के साथ करेंगे वह ज़्यादा ज़्यादा खाना पीना सब कुछ अपने से पैदा करके खाना पीना पसंद करते हैं क्योंकि उनको ख़रीदा हुआ चीज़ खाने का मन नहीं करता वह खाना नहीं चाहते ख़रीदे हुए चीज़ से उनसे बहुत पता नहीं उनसे बहुत नफ़रत रहता है वह खाना नहीं चाहते और अपने आप को तनाव से तनाव से राहत किस साधन मानते हैं गाँव में रह कर के उनका गाँव में रहना बहुत ही अच्छा लगता है यह मेरे अनुसार